ग्वालियर जिले में उपलब्ध कुछ स्थानीय शिक्षा सीखने के अवसर बहुत हैं जैसे हमारा शहर ग्वालियर इसमें कहीं प्रखार सीखने के अवसर विकास के हैं जिससे हमें बहुत सारी शिक्षा प्रदान होती है हमारे आसपास के लोकप्रिय कोचिंग क्लासेज़ या प्रवेश तैयारी केंद्र का बहुत सारे हैं जैसे कि नीट जैसे कि नीट नेशनल एलिबिजिटी कम एंट्रेस टेस्ट फॉर मेडिकल ये हमारे ये होता है मेडिकल के लिए ये जैसे इसके बहुत सारे स्थानीय प्रवित्र स्कूल हैं जैसे कि एलेन इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट इससे बच्चे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं अ ये है जैसे बहुत हमारे ग्वालियर में बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे जिवाजी यूनिवर्सिटी कव सरकारी यूनिवर्सिटी है जिवाजी यूनिवर्सिटी और ऐसे कई स्कूल हैं जिसमें बच्चो को कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्रदान होती है जैसे कि गवर्मेंट स्कूल जैसे कि पद्मा स्कूल और एक प गवर्मेंट कॉलेज के आर जी कॉलेज ये ये कॉलेज लड़कियों के लिए होता है इस कॉलेज से हम हमारे बच्चों को जो गरीब बच्चे होतें हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जो जिनके पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के लिए या कॉलेज के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो इसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं और वहाँ भी उनको शिक्षा मिल सकती है कम पैसों में उनको अच्छी पढ़ाई मिल सकती है तो इसमें हमारे ग्वालियर में बहुत सारी ऐसी कुछ स्थानीय शिक्षा है जिसमें हमें बहुत सारी सीख मिल सकती हैं और हमारे आजकल की जो सरकार है उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे गवर्मेंट स्कूल बना दिए गएँ हैं जिससे गरीब लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं